बैंकिंग जिस प्रकार से बताई गयी है व्यक्तिगत मतलब आमने सामने वाली या इंटरनेट तो इसमें से अगर मुझे चयन करने का मौका मिले कि किस प्रकार की बैंकिंग मेरे लिए अधिक बेहतर या फायदेमंद होगी तो मैं समझती हूँ कि यह दोनों ही विधियाँ या दोनों ही चयन के जो विकल्प हैं मेरे लिए अलग अलग समय पर बेहतर या फायदेमंद होंगे जैसे कि व्यक्तिगति आमने सामने वाली अगर बैंकिंग होगी तो उसमें मेरा विश्वास और मेरा एक तरीके से विश्वास के साथ साथ मैं भरोसेमंद भी रहूँगी क्योंकि वों मेरे सामने हो रही है और उसके साथ मेरा विश्वास भी बना रहेगा कि इस्की इसके साथ मेरा कोई धोखा धड़ी जैसा अन्य केस नहीं बन पाएँगी साथ ही यदि इंटरनेट की हम बात करें तो अगर मैं कहीं दूर हूँ और मुझे पैसों से संबंधित कोई समस्या आती है या बैंकिंग से संबंधित मुझे कोई सहायता चाहिए तो उसमें इंटरनेट इंटरनेट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो मैं समझती हूँ कि आमने सामने वाली और इंटरनेट वाली दोनों ही विकल्प बहुत अपने अपने जगह पर अपने अपने महत्व रखते हैं